अरे आइए सर क्या लगेगा हम आपको हमारे पास हर प्रकार के आइटम है सब्ज़ी भाजी क्या हाँ हाँ वह तो फ़िर अपने पास है भैया अभी टमाटर है टमाटर आलू मटर फूलगोभी है हाँ बोलो न गाजर एक किलो मटर एक किलो गोभी दो किलो सुनो हाँ सर सुनिए न एक तो देखो आप बोल रहे हो मैं इनका प्राइस बता देता हूँ सबके अलग अलग रेट है न टमाटर अपने को मिलेंगे दो सौ रुपये किलो में आपको और टमाटर दो सौ रुपये किलो पत्ता गोभी पचास रुपये किलो मटर चल रहे है अपने पास सौ रुपये किलो और गाजर चल रहे अपने पास पचास रुपये किलो

न माल भी तो देखो टाइट माल है टमाटर देखो क्वालिटी तो पकड़ के देखो टमाटर को आप और माल सर बाहर से आ रहा है मात्र अपने को दो सौ में दे रहे है न तो बीस रुपये पड़ता है टमाटर पर अगर बोला जाए पर महंगाई तो बढ़ रही है जी और हम तो अब दे दिहाड़ी के मजदुर हैं डेली इधर से लाना इधर देना पड़े तो है ही नहीं बड़े मजदुर टाइट बेचने वाले नहीं यह देखो अब अब टमाटर देखो क्वालिटी देख लो टमाटर कि आप पहले और फ़िर वह आपको नहीं लग रहा तो फ़िर उससे थोड़ा सा ढीले वाला चहिए न तो लो फ़िर ले जाओ आपको फ़िर ये मिल जाएँगे ये इधर रखा ये वाला सौ रुपये किलो वाला है फ़िर और दो सौ में फ़िर ये अपना टाइट माल है मैं चलो एक सौ नब्बे वब्बे मेरे को तो सिर्फ़ दस रुपए पड़ेगा फ़िर मैं आपको टमाटर में एक सौ नब्बे का दुंगा तो सौ रूपये वाला भी है मेरे पास और दो सौ भी वाला है आपको कौन सा चाहिए बताओ ताज़े और फ़्रेश चाहिए तो दो सौ में ही मिलेगा भैया टमाटर चलो भैया आप बोलते हो तो मैं आप कर ही देता हूँ ठीक है कितना करना टमाटर पैक अपने को अच्छा डेढ़ किलो ठीक है मैं दे रहा हूँ हाँ चलो ठीक है टमाटर डेढ़ किलो पैक हो गए और हाँ वो नोट है मेरे पास एक मिनट रुको रुको रुको हाँ मेरे को अच्छा फूल गोभी दो किलो फूल गोभी दो मटर मटर कितना कर दूँ मटर एक किलो और मटर बोले मटर मटर अपने पर पचास रुपये किलो है सस्ता ही है सस्ता ही है हाँ बोलो न नहीं मटर इतना ज़्यादा नहीं नहीं नहीं क्या है तो वो मार्केट देखो और अभी आप गुजरी में हो भैया बड़ा मार्केट भरेगा तो वहाँ कॉम्पीटीशन बढ़ जाता है न सब्ज़ी भाजी जम के आ गई तो वहाँ कम ज़्यादा कम ज़्यादा करके बेचना भी पड़ता है और अपने पास आइटम न भैया जोरदार आइटम है हाँ मटर कर दिया और क्या था अपने में आलू तो आलू है न आलू कितना चलो आलू दो किलो पैक कर दिया तो क्या बोला है ना पहाड़ी आलू है तो आपका सर बजट बन गया है साढ़े पांच सौ रुपये आप दे दीजिए कम किया कम किया मैंने टमाटर में कम किया इसमें भी कम किया मटर में बोले आपने तो थोड़े बहुत कम हो गए है है न तो कम लगाए थे मैंने आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है हओ ठीक है भैया आते रहो फ़िर